कैसे गिराया जाता है आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं पहचान पत्र लेकर जाते हैं वहाँ पर हाँ वहाँ पर तो साइन करते हैं चुटकी लगाते हैं स्याही लगाते हैं तब अन्दर लेते बटन दबाते हैं वैसे भो भोट गिराते हैं हाँ हम भोट बहुत सारा बहुत दिन से गिरा रहे हैं साल से गिरा रहे भोट हम अभी नहीं गिराए हैं हम बता रहे हैं कि जो आधार कार्ड ले जाइए पहचान पत्र ले जाइए अपना सब प्रूफ़ लेकर जाइए वहाँ पर सर जी रहते हैं उसको साइन भी करवाते हैं वहाँ पर चुटकी भी लगाते हैं जिसका मेन न नाम लिखना आता है तो उसकी चुटकी भी लगाते हैं जिसका नाम साइन करना आता है तो उसका अपना साइन करते हैं उसको स्याही भी लगाते हैं हाथ में लगाकर तब उसको अन्दर जाते हैं तो अन्दर में बटन दबाते हैं जो बटन पर मन है उसी बटन दबाइए दबाते हैं जिसपर मन है दबाने के लिए उसपर दबा सकते हैं बटन हाँ तो जो नहीं रहता है भीड़ न रहती है बिना भीड़ के थोड़े हो जाता है कभी भीड़ रहती है कभी नहीं भीड़ रहती है कभी पुलिस भी रहती है वहाँ पर प्रशासन भी रहता है हाँ और अभी जना बोलते हैं डर भी लगता है वहाँ पर गिराने को जखनी गिराते हैं तखनी भी डर लगता है कैसे गिराएँगे कैसे हम वहाँ पर जाएँगे हाँ सारी बात सोचनी पड़ती है पहले वहाँ पर सोचने जाते हैं डर लगता है तो हम बता रहे हैं न कि आधार कार्ड लगता है पहचान पत्र लगता है जो भोटर आइ डी देता है माने सब लेकर जो जाते हैं भोट गिराने के लिए हाँ नहीं आधार कार्ड ले जाते हैं को और वहाँ भी कभी भी पहचान पत्र लग जाता है जैसे भोट में आता है वह अथी वह तो लिस्ट में नाम पन्ना फाड़कर देते हैं माने अथी को जैसे द्वारा आते हैं वैसे ही आते हैं अब पुर्ज़ी भी लेकर जाते हैं गिराने के लिए और गिराने के लिए देते हैं अब वैसी बात